डिजीटल कला जंहिंखे असां कम्प्यूटर कला बि चवंदा आहियूं जेका कम्प्यूटर ते ठाही वेंदी आहे जीअं त डिजीटल मीडिया ते ठाही वेई कला ऐं एनीमेशन फ़ोटो चित्र वीडियो डिजीटल पेंटिंग उन्हनि सभिनी खे डिजीटल कला चयो वेंदो आहे इंसान पंहिंजे पंहिंजे हथनि सां जेका कला कंदा आहिनि त नमूने डिजीटल कला हुन वांगुरु ई सुठी हूंदी आहे उन्हनि में असां अञा बि सुठी तरहां कला करे सघंदा आहियूं जंहिं में हथ सां ठहियल कला जे मुक़ाबिले वक़्त बि घटि लॻंदो आहे ऐं हुन ते कम्प्यूटर जे क्लास बि लॻंदा आहिनि जंहिं ते ॿार सिखण वेंदा आहिनि ऐं ॾाढी ख़ुशीअ सां सिखंदा आहिनि